हय हय वंदना बाकरे उलयता हां हां सांगात किदें काम आशिल्ले हय हय आमचे प्रोडक्टस म्हणल्यार दूद आसा लोणी आसा तूप आसा तुमकां कशें किदें खंयचे हातूंतलें जाय आशिल्लें प्रोडक्टस हां हां आं श्रीखंड आमी दवरनात कित्याक हांगा व्हडलीशी ऑर्डर श्रीखंडाची आसना म्हणटकीच तें बेश्टेंच हाडलें जाल्यार तें पाड जाता न्ही म्हणून श्रीखंड आमी हांगा दवरनात हां किदें म्हळें रेंज ना तुमकां कितल्या तारखेक जाय पडतलें तें पंचवी सादरण कितलें शें जाय पटलें बरें जावं शकता अरेंज जावं शकता फक्त तुमकां एक दोन दीस पयलीं म्हाका यादी खातीर फोन करचो पडतलो अरेंज जातलें मागीर तातूंक हें बी कशें फ्लेवरस बी खूब आसात श्रीखंच म्हणलें जाल्यार वेलची हां बरें बरें बरें हय हय आसतलें

हय हय हय मेळटलें फक्त तुमकां दूद म्हळ्यार लो फेट जाय कांय हाय फेट पाच्शेंराय तें कशें म्हशींचें गायचें हां म्हशींचे कांय गायचें हां बरें बरें हां म्हशींचें हय हय हय मेळटलें हां बरें बरें म्हळ्यार आं दुदाचे तुमचे जातलें दूद म्हशींचे जाल्यार सादरण साठ रुपया लिटर आसा

श्रीखेंड किलो म्हाका दिसता म्हळ्यार ऍगझेट रेट तसो खबर ना हांव तांकां विचारून सध्याचो रेट किदें आसा तो तुमका कळयता

तुपय म्हळ्यार आमचे कडेन आतां सद्याक आसा तें देडशें रुपया देडशें रुपया किलो देडशें हय हय हय जाता जाता ना आमी घरा कडेन हाडून दिवचें पडतलें कांय तुमचो कोणी मनीस कलेक्ट करतलो हय होम डिलीनरी आसा फक्त मत्सो तुमी तुमचो पत्तो कळयल्यार जालो

बरें बरें बरें बरें बरें हां बरें हय हय हय